नर्स मैडम तबीयत तो ठीक है हाँ नर्स मैडम कुछ घंटे मुझे उस्से आराम तो था पर उसके बाद में दर्द वापस चालू हो गया था हाँ नर्स मैडम पेट में दर्द इतना तो नहीं था कि सहन न हो पर थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा था मेरे को नहीं ज़्यादा तो नहीं सही है नर्स मैडम मेरी हेल्थ कंडीशन मेरे को अभी थोड़ा थोड़ा दर्द अभी भी है आपसे बात कर रही हूँ ना तो मेरे पेट में अभी भी दर्द हो रहा है नर्स मैडम मैं बता रही हूँ ना आपको मेरे पेट में अभी भी दर्द है आप मेरे को दवाई दीजिए मुझे उससे आराम होगा तो फिर में कर लूँगी और खाने में मैं हल्का ही खा रही हूँ कुछ भी मैंने तेल वाला या बाहर का नहीं खाया है अच्छा नर्स मैडम आपने जो दवाई बताई थी वो गर्म पानी के साथ लेनी है न अभी ले लूँ न नहीं अभी तो कुछ नहीं खाया मैंने नर्स मैडम मैं अभी थोड़ी देर में है न खाऊँगी खिचड़ी फिर उसके बाद में ले लूँगी आपने जैसे बताया है गरम पानी के साथ सिरप लेनी है और उसके थोड़ी देर बाद में गोली नहीं नहीं कहीं और तो नहीं है दर्द बस यह पेट वाला ही दर्द है पेट वाला दर्द भी इतना तो नहीं है पर ऐसा लग रहा है कि खींच रहा है पेट आपसे बात कर रही हूँ न तब भी दर्द दे रहा है वो अजीब सी खिंचाहट से दर्द हो रही है अच्छा ठीक है नर्स मैडम आप मेरे टीका लगा दीजिये मेरे को आराम मिलेगा तो फिर मैं थोड़ा उठके घूम तो सकती हूँ न इससे कोई दिक्कत थोड़ी होगी अच्छा नर्स मैडम मेरी हेल्थ कंडीशन ठीक हो जाएगी तो आप मेरे को छुट्टी दे दोगे ठीक है नर्स मैडम मैं न अभी थोड़ी देर में दवाई ले लेती हूँ और मेरी हेल्थ कंडीशन ठीक होते ही फिर आप मेरे को छुट्टी दे देना